हलो अर्बन तड़का से बोल रहे हो हाँ आज आपका रेस्टोरेंट खुला है कि बंद है बंद है अच्छा तो हमको अगर जो ऑर्डर करना है वो हो जाएगा क्या आज अगर बंद है तो हो जाएगा हाँ तो लेकिन ये भी बता दीजिए कि हमको अगर जो ऑर्डर करना है वो अभी मिल पाएगा वो मिलेगा भी तो क्या आपके ऐप से जा के मिलेगा या हम फोन से भी आपको ऑर्डर नोट करवा सकते हैं अच्छा फोन से नोट करवा सकते हैं ठीक है तो अभी हम मैं मैं जो बताऊँगी आपको तो वो अवेलेबल हो सकता है क्या जैसे मुझे चाहिए कढ़ाई पनीर और गार्लिक नान लच्छा पराठा और वेज मिक्स वेज चहिए मिल जाएगा हाँ तो ठीक है तो आपको मैं अगर अपना घर का पता बता देती हूँ तो आप वहाँ पे पहुँचा देते कितनी देर में आ जाएगा आधा घंटा लगेगा ठीक है आप आधे घंटे में पहुँचा दीजिएगा मैं आपको अपना घर का पता दे देती हूँ ठीक है